ہلو یہ بینک آفسر سے بات ہو رہی ہے میں نے کچھ دن پہلے آپ کے بینک میں اپنا اکاؤنٹ کھلوایا تھا اور دو تین مہینے سے اسے میں یوز نہیں کر رہی تھی تو میرے پیسے کٹ گئے بہت سارے مجھے اب اپنا اکاؤنٹ بند کروانا ہے اصل میں میں یوز نہیں کر رہی تھی تو میرے اتنے سارے پیسے تھے اس میں سے پیسے کٹے ہی جا رہیں کٹے ہی جا رہیں میں نے دس ہزار روپئے ڈلوائے تھے میرا ہالف اماؤنٹ تو ایسے ہی رہا ہے ابھی حال ویسے ایک ساتھ تو نہیں کٹا تھوڑا تھوڑا کر کے فائیو ہنڈریڈ فائیو ہنڈریڈ کر کے سارا اماؤنٹ نکل گیا جی جی

لیکن اتنے چارجز تھوڑی ہوتے ہیں کہ ہمارا پورے ہی پیسے چلے جائیں جی بتا دیجیے

لیکن باقی جو بینک کی برانچ ہیں وہ اتنا اماؤنٹ تو نہیں کاٹتے ہیں آپ اتنا اماؤنٹ کاٹ رہے ہیں مجھے مجھے کچھ نہیں پتا جب میرا اتنا سارے پیسے ویسٹ ہو رہے ہیں میرا پیسہ لاس میں جا رہا ہے تو میں آفکورس اپنا بینک اکاؤنٹ بند کروانا ہی چاہوں گی دیکھیے مجھے کچھ نہیں سننا مجھے بس اپنا بینک اکاؤنٹ بند کروانا ہے آپ میرا بینک اکاؤنٹ جلدی سے بند کر دیجیے